عام طور پر لوگ ریڈیو اسٹیشن پر مختلف قسم کے پروگرام پسند کرتے ہیں جیسے صبح کی شروعات کے ساتھ ساتھ ہی خوشیاں تازگی کی خبریں اور موسیقی کو ترجیح دیتے ہیں موسیقی کی مختلف قسم کے گانے اور سنگینی فنکاروں کے گانے سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں مقامی معاملات خبریں اور کمیونٹی سے متعلق پروگرام بھی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں اشتہارات کی طرح اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں جوکہ اکثر تجاویز اور دلچسپ کہانیوں پر مبنی ہوتے ہیں اور جو لوگ ریڈیو نہیں سنتے جیسے میں ریڈیو نہیں سنتا تو میرا پسندیدہ ٹی وی پروگرام میں ڈرامے تربیتی پروگرام کامیڈی شوز اور تازہ خبریں شامل ہوتی ہیں جو عموماً مختلف اہمیت کی وجہ سے مشہور ہیں